सोशल मीडिया हिकु सुठो प्लेटफॉर्म आहे जीअं त असांखे केई कम में मसरूफ़ु आहियूं असांखे टाइम कान्हे असां कुझु कोई पंहिंजो पसंदीदा नाटक नथा ॾिसी सघूं त उन्हीअ खे असां ॿिए ॾींहं ते वरी मोबाइल में ॾिसी सघंदा आहियूं ऐं हाणे जीअं त चालीहें जो मेलो चालू आहे त चालीहे जो असां डाइरेक्ट सिधो प्रसारण असां पंहिंजे मोबाइल ते टीवीअ ते ॾिसी सघंदा आहियूं